चुनाव के टाइम बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो हम लोगों को जैसे अगर हमारे परिचय पत्र नहीं है वोटिंग कार्ड अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बीएलओ से जाके पता करना पड़ता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो चार पांच दिन तो बीएलओ वो काम करने में ही हमारा निकाल देते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है तुम्हारे पास वो नहीं है फिर सील साइन करवाने होते हैं डॉक्यूमेंटल वर्क में काम लग जाता है उसके बाद में वार्ड जो है आपका वार्ड नंबर कभी भी फ़िक्स नहीं होता है कभी भी चेंज कर देते हैं कभी छोटा कर देते हैं कभी बड़ा कर देते हैं वार्ड नंबर ढूँढने के लिए उसके बाद में कहाँ वोट देने जाना होता है इतने सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं यहाँ जाना है वहाँ जाना है उसमें इतने कंफ़्यूज़ हो जाते हैं फ़िर उसके बाद में सुबह से लेके शाम तक बड़ी सी लम्बी सी लाइन लग जाती है जिस में जो क्वालिटी जो फ़ैसिलिटीज़ वो लोग हम को देते हैं जनता को बिलकुल भी अच्छी नहीं होती हैं पुलिस अगर खड़े होते हैं अगर जनता थोड़ी ज़्यादा थोड़ी सी भी भीड़ भाड़ हो जाती है तो वो उन्हें संभाल नहीं पाती है बहुत ही ऐसे कॉम्पैक्टेशन्स हो जाता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है उसके बाद में वोट किसको देना है उसके लिए जो नेताज़ और ये रैली और निकालते हैं इसके अंदर वो लोग इस तरीके से घर के बाहर आ के चिल्ला चाट करते हैं अगर कुछ काम भी हो तो वो हमें नहीं करने देते हैं हर जगह भीड़ भाड़ हो जाती है बस नेताओं के निकलने के लिए ऐसे जगह ब्लॉक कर दी जाती है हमारे पास खड़े होने के लिए भी रास्ता नहीं होता है उनके रैली के चक्कर में हमें भले ही हमारे ऑफ़िस का लेट हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे वोट देते हैं उसके बाद में वोट उनको दे भी देते हैं तो वो हमारा कुछ करते तो हैं नहीं हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं जिनको भी वोट दो ठीक है हर जगह एक दूसरे की बस वो बुराई करते रहते हैं फिर जो बीएलओ ऑफ़िसर होता है वहाँ पे जब हम देने जाते हैं तो जहाँ पे जो सेंटर होता है वो हर बार चेंज होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे हमें वोट देने जाना है कहाँ नहीं देने जाना है वोटिंग कार्ड लेके जाते हैं वोट अगर देते हैं तो वो आधे घंटे उनकी सिक्योरिटी चेक करने का तरीका इतना चीपर होता है कि हम क्या करें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग परेशान हो जाते हैं इस वजह से लोग छोड़ के घर चले जाते हैं